आं हॅलो काणकोणां लायब्ररी तुमी आं सांगा कितें जालें

हय मागीर आमचे कडेन खूब तरेचे बूक आसा सो तुमी येवन घेवून वचपा शकता ते नाजाल्यार हांगा आमगे लायब्ररी बसून तुमी घेवपा शकता आनी तेतून खूब अशें इनफोर्मेशन तुमकां मेळटलें तुमका कसलें इनफोर्मेशन जाय हय तुम न्ही आमच्या लायब्ररीन येवपाचें आनी मागीर तें कार्ड आमी कार्ड दितलीं मागीर थंयसर तुमी कार्डाचेर पयलीं तुमका हें अशें करपा पडटलें म्हणळ्यार आमगे लायब्ररीन एक मेम्बर जावपा पडटलो मागीर ते मेम्बर जावन तुमकां मागीर एक आमी कार्ड दितली ते कार्डाचेर मागीर तुमी बूक घेवपाचे नाजाल्यार तुमी हांगा आमच्या लायब्ररीन बसून सुद्दां काम करपा शकता सो तुमका आमची लायब्ररी सोमार टू शेनवार म्हणल्यार ओपन आसता सकाळीं णव ते सांजचे पांच म्हणळ्यार तुमका जाय तेन्ना येवपाचें आनी मागीर तुमचें नांव रॅजिस्टर करपाचें आनी मागीर सांगपाचें खंयचो बूक जाय तो हय मराठी आं आं मराठीन आसा इंग्लिशीन आसा मागीर कोंकणीन आसा हिंदीन जाय जाल्यार हिंदीन बी आसा तुमका खंयची भाशा जाय ती मेळटली नाजाल्यार आमचो ऑनलायन एप बीन आसा थंयसर बीन आमी खूब अशें बूक दवरता भितर सो थंयीय बीन तुमकां योवन इतली आमगे फॅसिलिटी आसा ना गोवर्नमॅण्ट हॉलिडे आसा जाल्यार बंद आसतली नाजाल्यार आमगे सोमार टू शेनवार म्हणळ्यार ओपन आसता आं हां आं हां हय सगळे मेळटा आमगे सगळें अवेलॅबल आसा बरें आं थँक्यू थँक्यू